علی گڑھ ضلعے میں اس طرح سے تبدیلی آئی ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ اسے اب علی گڑھ اسمارٹ سٹی بنانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی سڑکوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے ہر طرف کی سڑکیں توڑ توڑ کر نئی نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور یہاں پہ کئی بنیادی ڈھانچے بنائے جا رہے ہیں جس میں سے ایک ڈھانچہ ہے علی گڑھ ہیبیٹیٹ سینٹر جوکہ ابھی حال فی الحال میں ہی یہاں کی گورنمنٹ نے بنایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی اور تبدیلیاں بھی آئی ہیں جیسےکہ ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی کافی تبدیلیاں آئی ہیں لوگوں کی پڑھائی بہت اچھی کروا دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے کالج میں اسمارٹ کلاس رومز بنوا دیے گئے ہیں جس کے وجہ سے اور اچھے سے اے سی میں ہم پڑھ سکتے ہیں گرمیوں میں تو ان سب نے کافی زیادہ یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور وہ اپنے ایک نیک راہ پہ تعلیم یافتہ راہ پہ چل سکتے ہیں اور وہ عروجوں عروج کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں رہ کر اور اسی کے ساتھ ساتھ علی گرھ ضلعے کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے ان سب چیزوں نے جس کے ساتھ ان لوگوں کو کافی زیادہ آسانیاں ہی ہوئی ہیں